खेत में काम करने के लिए पहले तो हल चाहता था बैल और वो हल में डंडा लगा रहता था और लोग कपार पर अपन सिर पर पगड़ी वुगड़ी बांध लेते थे और हल चलाते थे खेत में जुताई करते थे और फरसा भी से भी गोर लेते थे तो सब परसा से भी छोड़ कर हल भी छोड़ देते है हम बैल को भी छोड़ दिए अब तो टेक्टर से जुताई हो रहा है कटाई हो रहा है धान काटने वाली मसीन आ गई है गेहूं काटने वाली मसीन आ गई है नहीं तो पहले लोग काटते थे हसुआ से खुरपी से फरसा से जैसे ही होता था वैसे ही सब लोग अपना खेती मतलब करते थे अब तो हर एक मसीन गेहूं काट रही है अलग भूसा अलग कर दे रही है गेहूं अलग कर दे रही है धान काटने वाली मसीन आ गई है धान को ऊपर ऊपर से काट लेती है फिर उसके बाद उसका पेड़ वही जड़ छोड़ देती है फिर अगला टेक्टर आता है तो वो उठा कर अलग ले जाता है धान को अलग भर देता है एक दम साफ़ साफ़ धान रहता है और समय भी काम लगता है काम भी हो जाता है पहले तो मज़दूर लोग अपना काटते थे उसी में उनका भी ख़र्च चलता था अब तो मसीन आ गई है तुरंत काट देती है समय भी ख़त्म हो जाता है और टाइम भी सब का बच जाता है अगला भी आदमी काम करने लगते हैं धान गेहूं सब हो जाता है बजरी वुजरी काटते हैं वो भी मसीन आ थ्रेसर में कट जाता है और जोनरी बजरी सब कुछ हो जाता है इसी लिए सब अपना मसीन से ही काम करवा लेते हैं लोग अपना ख़ाली हो जाते हैं और फरसा वरसा सब सब छोड़ दिए कुदाल वुदाल सब खुरपी वूरपी सब हटा दिए और एक मसीन नई नई मसीन निकल रही है इसी लिए सब काम कर रहे है अपना मसीन वसीन से